हमारे क्षेत्र में बहुत सी अलग अलग सांस्कृतिक समूह हैं जैसे कि यहाँ की कला यहाँ नृत्य यहाँ की संस्कृति संगीत जैसे धर्म आदि अलग अलग सांस्कृतिक समूह हैं जो हमारे यहाँ क्षेत्र को दर्शाती हैं प्रदर्शित करतीं हैं मैं मेरी संस्कृति के बाहर से के जो लोग हैं उन से काफ़ी अच्छे से मेल जोल रखती हूँ चाहे फिर वे धर्म हों या नृत्य हो या उन की कला हो किसी भी चीज़ के माध्यम से जिन से मैं उन से मेल जोल खा सकती हूँ या रख सकती हूँ मैं उन के साथ वह मेल जोल बनाती हूँ और रखती हूँ हमारे यहाँ का जो राजस्थान का जो जयपुर का जो नृत्य है घूमर है वह काफ़ी प्रसिद्ध है यहाँ की जो कलाएं हैं यहाँ की जो मूर्तियाँ हैं जो शिल्प है वह बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं